ناسک ضلع میں کچھ ایسے مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں جوکہ معلومات کے ذرائع بن سکتے جو اہم ہیں جوکہ دکانیں یا ذرائع کمیونٹی کو اس طرح باخبر اور مضبوط کر سکتے ہیں کہ یا کوئی اور اخبار کے ذریعے بھی کر سکتے ہے مقامی خبروں کے بارے میں معلومات بڑی آسانی سے مل جاتی ہے جوکہ آج کے وقت میں بہت سارے اخبارات وغیرہ چلتے ہیں جوکہ ہندو اور مسلم بھائیوں میں جیسے کہ جسے اردو آتی ہے وہ اردو اخبار مسلمان اخبار لگواتے ہیں اور ہندو بھائی جو ہیں وہ مراٹھی اخبار لگاتے ہیں اور جوکہ اردو اخبار میں ہر طریقے کی جیسے بہت سارے آتے ہیں اس میں شام نامہ ہو گیا انقلاب ہو گیا اور بہت سارے پرانے اخبارات بھی ہیں جوکہ آج بھی پرنٹ ہو کر دستیاب ہوتے ہیں اسی طرح مراٹھی میں بہت سارے اخبارات ہوتے ہیں جوکہ جس میں ہر طریقے کی معلومات ہوتی ہے

ضلعے میں اور ایسی بہت سارے دیہات وغیرہ ہیں جہاں پر ان سب چیزوں کو اتنا رجحان نہیں ہے جوکہ میڈیا کو اس جگہ پر جا کر انہیں جو تکلیفیں آتی ہیں ان سب چیزوں کو پر بھی دھیان دینا چاہیے جیسےکہ کسانوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ان کا کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں لیتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کو بتائی جا سکتی ہے جوکہ میڈیا وغیرہ ان پر دھیان نہیں دیتی ہے جیسے کہ وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ سب چیزوں پر برابر نیوز میڈیا والوں کو کر کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس طرح ماحول خراب کر رہے ہیں وہ کیوں اس بات پر ایسے معاملات کرنے پر مجبور ہوتے ہیں میڈیا ان کو یہ نہیں بتاتی جوکہ انہیں ان کے دیہاتوں پہ ان کی شہروں میں جا کر یہ چیزیں ویڈیو بنا کر میڈیا پر نیوز وغیرہ میں اخبار وغیرہ میں چھاپنا چاہیے تاکہ ان کی جو تکلیفات ہے وہ گورنمنٹ کو معلوم ہو سکے اور عام جنتا کو معلوم ہو سکے تے وہ کتنی محنتوں سے مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور کتنی محنتوں سے وہ کھیتی باڑی کر کر ہم سب کو اناج فراہم کرتے ہیں جوکہ گورنمنٹ صرف ٹیکس بڑھا رہی ہے لیکن ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے کسان آج آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بہت سارے کسان جنہوں نے آتم ہتیا کرلی ہے اور آگے پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں جوکہ کچھ کچھ ہر کچھ دنوں میں ان کی آتم ہتیا کی سنکھیائیں بڑھتی جا رہی ہے میڈیا وغیرہ کو ان سب دیہاتوں میں جا کر ان کا انٹرویو لے کرانہیں تو ویڈیو بتانی چاہیے پورے دیہاتوں میں جیسےکہ شوچالیہ وغیرہ نہیں ہے جوکہ عورتوں کے لیے کھیتوں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے جوکہ عورتوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جنگلی جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان سا اور مرد حضرات ہوتے ہیں جوکہ ان کے سامنے انہیں کرنے پہ دقت آتی ہے میڈیا یہ سب چیزوں پر بھی بتا کر ان کی مدد کر سکتی ہے اور ان سب چیزوں پر میڈیا کو وہ دینے کی ضرورت ہے اور نیوز پیپر میں بھی انہیں ویڈیو بناتے ہوئے تو نیوز پیپر وغیرہ بھی بتا سکتی ہے جیسے کہ بہت ساری خبریں جو آج ہوتی ہیں وہ کل کا اخبار میں چھپ ہی جاتی ہے اور وہ سب لوگوں کو فراہم ہو جاتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جوکہ میڈیا پر میڈیا کو دھیان دینا چاہیے نیوز پیپر رپورٹرس وغیرہ کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم شہروں کی باتیں تو بڑی آسان سے معلوم انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم پڑ جاتی ہے لیکن دیہاتوں میں نیٹورک وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے جوکہ انہیں دقتوں کا سامنا ہوتا ہے میڈیا کو اس جگہ پر جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے گورنمنٹ کو ان کی ویڈیو وغیرہ بتا بنا کر نیوز وغیرہ پر بتا کر اخبارات میں پرنٹ کر کے انہیں بتانا چاہیے تاکہ گورنمنٹ بھی ان کی جو بھی مشکلات ہوں ان سب چیزوں کا آسانی کرے